मैथिली भाषा हम एना सिखलहुॅं कि पहले हम गाँवमे नहि रहै छेलहुॅं पहिले हम दिल्लीमे रहै छेलहुॅं ओतो हम बचपन से हिन्दी भाषा बाजलहुॅं ओहिके बाद जब हम गाँवमे आबिके रहऽ लगलहुॅं तऽ हम अगर गाँवमे एलहुॅं तऽ कतौ चारि लोक खड़ा रहै छेलै ओतऽ जाकऽ अगर हम बात करै छेलहुॅं हिंदीमे तऽ लोक हमर बातके बहुत आदमी जवाब नहि दऽ पाबै छलखिन आ बहुत हमरा एना देखै छेलखिन जेना हम कोन भाषा बाजि देलिए एहन बहुत जगह छलै जेना दोकान आर जाइ छलहुॅं या कतौ कोनो काम से गेलहुॅं तऽ हम हिन्दी बाजै छलहुॅं तऽ लोक मतलब हरदम एना सोचै लागै छथिन कि कोन भाषा बाजै छै ओसभके देखके हमर परिवारके लोक सभ भी मैथिली भाषा बाजै छलखिन बस ओहिमे एगो हम हिन्दी बाजै छलिए तऽ खुदमे अच्छा नहि लागै छेलै कि सभ मैथिली बाजै छथिन हम दोसर भाषा बाजै छियै एहि सभ लएके हमरा सीखैके मोन भेल तऽ हम धीरे धीरे कोशिश केलहुॅं कि हमहुँ मैथिली बाजू किछु दिन तऽ बहुत दिक्कत भेल कि बाजैत बाजैत बीचमे हिन्दी भाषा बाजि दै छलहुॅं किएकि हिन्दी भाषा बाजैके आदत छेलै आओर मैथिली हमरा लए नया भाषा छेलै तऽ कोनो चीजके सीखैमे टाइम लागि जाइ छै तऽ एहि वजह से हमरो टाइम लागि गेल कोनो भाषा सीखैमे जेना हम मैथिली बाजैत बाजैत किछु गलत भी बाजि दै छलहुॅं नम्हरके केना बाजैके छै अपना से छोटके केना बाजैके छलै ओहो सभ समझैमे कनि टाइम लागल पर धीरे धीरे धीरे हम सिखलहुॅं भाषा तऽ बाजऽ लागलहुॅं अपन परिवारमे पप्पा मम्मी भाइ सभ छथिन बहुत आदमी से बाजलहुॅं एक दू बेर लोक हँसबो केलखिन मजाको उड़ेलखिन कि नहि आबै छै पर कोशिश केलहुॅं तऽ आइ सीख गेलहुॅं आइ हम बहुत नीक मैथिली भाषा बाजै छी आओर हमरा अपन मैथिली भाषा बहुत पसन्द आबै छै आओर ई भाषा हमरा दिल तक एकदम छै कि भाषा जे छै ने जे एहि पर हम फोन पर भी कोनो चीज देखलहुॅं अगर ओहिमे मैथिली बाजैबला आबि गेल तऽ ओ चीज हमरा बड्ड पसन्द आबै छै आओर जब घरमे देखलौँ बा या बाबा जे भी छथिन मैथिली बाजै छथिन तऽ सुनैमे बड्ड नीक लागै छै